भविष्य में मुझे लगता है कि हिन्दी भाषा का हर जगह उपयोग होना चाहिए आजकल क्या है कि बहुत सारी भाषाओं का प्रचलन होने लग गया है जिससे इंग्लिश सबसे ज़्यादा है तो अगर हिन्दी का हर जगह प्रचलन होगा बोल चाल में उसका उपयोग किया जाएगा

इस बचाया जा सकता है हिन्दी भाषा बहुत ही ज़रुरी है इसे उपयोग में लाया जाना चाहिए हर जगह हिन्दी के लिए हर स्टेट में जगह होनी चाहिए